قدیم اور وسطیٰ دور کے ہمارے بہت سارے ہندوستانی بادشاہ گزرے ہیں جن کے بارے میں ہم لوگوں نے سنا اور پڑھا ہے جیسے کہ جناب اورنگزیب رحمتہ اللہ علیہ یہ اپنے زمانے کے بہت مشہور بادشاہ تھے اسی طرح سے شاہجہاں کا بھی نام ان بادشاہوں میں گنا جاتا ہے جو کہ اپنے دور کے بہت مشہور اور باوقار بادشاہ تھے انہوں نے اپنی بیگم کے لیے تاج محل جیسی عظیم الشان عمارت بنائی جو کہ آج بھی ہمارے نظروں کے سامنے ہے اور یہ عمارت دنیا کے سات عجائبات میں سے شامل ہے انہوں نے ہندوستان پر بہت دنوں تک حکومت کی اور ان کی حکومت کی مثال آج بھی پرانے زمانے کے لوگ دیا کرتے ہیں اور ان کے بارے میں اسکولوں میں بھی پڑھا جاتا ہے پڑھایا جاتا ہے کہ خاص طور پر ہندوستانی تاریخ کے بارے میں جو چیز مجھے متوجہ کرتی ہے وہ یہ ہے کہ ہندوستان کے اندر جو بھی بادشاہ گزرے ہیں انہوں نے اپنی منصفانہ اور دریا دلی سے ہندوستان کی عوام کا دل جیت لیا تھا اور ہندوستان کی حکومت کو وہ رنگ اور روپ دیا جس کی مثال آج تک دی جاتی ہے